औ औ औ हेल' औ औ औ औ

जोंनाव होननो थाङोबाथ' इि मथर एडनि दं जायेननि दं ओमफ्राय नाइन'थिवाननि दं ओमफ्राय के थि एम बो दं के थि एम

आथसा जोंनो सब औ नोङो सबसे खमनिखौ लायोबाथ' नाइनथिवाननि दङ जिथाम रोजानिफ्राय सिरि जा सिथार जायो आरखि थारथिन थावजेन निफ्राय ओमफ्राय सबसे बांसिना जोंनाव थाम लाखसिम दं आरखि

औ औ बे थाम लाखनिया जोंनाव खेथिमनिया दङ ओमफ्राय जायेननि दङ

औ मेदियाम मेदियाम साइसनि मानि नोङो मा बायदि खनदिस'नाव सालायो बेखौ जों मिनथि ग्रोनांगोन जेनेबा नोङो सोरनो थाखाय बायदों बेखौ मिथिग्रोनांगोन आरखि नों नोंनोनो नांगौना सोरनोबा आलदा मानसिनो नांगौ आदसा आदसा फिसालानो ओमफ्राय माबा मा आदसा आदसा स्कुलाव थांनो फैनोबाथ' इसे माबायानो जायो जेनबा जेन'बा बे स्कुलाव थांनायाव लामाया माबायदि बेखौ मिथिग्रोनांगोन आरखि जेन'बा होमबासो नोङो मोजांखौ सायख'नो हागोन नालाय औ फाखा लामाबा नोंसोरो ओरैनो मोननै रोखोमनि सयस खालामनो हायो मोनसे हायब्रिद सायखेल दङ ओमफ्राय मोनसे एम सि बि थायो आरखि औ इसे गाज्रि लामाबाबो एम सि बि या सालायनो हायो माने एम सि बि खौ लायोबा नोङो इसे दाम खमाव लायोबा ओरैनो मानखोनांनाय बेबायदि जेबो गैयाबा जेन'बा गोजौ मानखोनांनाय था गैयाबा ओरैनो जिनै रोजा बेफोर बायदिनिनो मोननो हायो आरखि मोजां मानि जोंनिया सायखेला ओरैबादि खवालिथि खि बियो नों थैजासिम बाबो मानि बेवहाय गेरेन्थि मोननो हायो आरखि फ्रेमाव ओंखायनो जोंना इसे हाय खवालिथिनि आलदानियाथ' जेनबा से बोसोर नै बोसोरनि उनावनो गाज्रि जायोनालाय जोंनिया बेबायदि नङा खि से बोसोरनि उनावनो नै बोसोरनि उनावनो गारजि जागोन बिदि नङा जोंना नै बोसोर थाम बोसोरबाबो जेबो जाया ओमफ्राय फ्रेमाव जोंना थैजासिम गेरेन्थि मोननो हायो आरखि जायनि थाखाय बायदों आरखि ओंखायनो जुदि बि ससेल' सालायदोंबा नोङो गियार गोनांखौ लायोना गियारलेसखौ लायो बेनिबो मोनसे खोथा गियार गोनांखौ लानोना गियारलेसखौ लानो नोङो ओरैनो सान मानि औ मानि गियार गोयि गियार गोनांखौ लाबाबो बां दामा बांद्राय थाङा जेनोबा ओरैनो बे गियार गोनां मानि बेबायदि नङा खि माबा मोनसे ओरैनो साबानो खारग्रा बेबायदि नङा आरखि जेन'बा मानखोनायाव गोरलै जायो बेबायदिसो आरखि ना औ ओंखायनो गियार गोनांखौ लायोबाबो से रोजासोल' बारा जागोन आरखि जेनोबा ओमफ्राय मेनथेनेन्स खरसायाबो बुरजा नङा ओरैनो नोंनि सारबिसिंनि साल सायावसो आरखि नों माबायदि सालायो जुदि जानला मोनला सालायबाथ' बे थाब गाज्रि जाखायो नङा होमबा गासिबो बुस्थुयानो आंनि साननायाव जुदि नोङो बायथारोबा ओरैनो जिबा रोजा जिद' रोजानिखौ बायबानो जाबाय आरोखि औ औ दे दे दे